तऽ हमरा जे छै माछ मारब बहुत अच्छा लागैए तकर बाद हम लोकके देखि देखिके सीखि लेलहुँ हमरा बहुत नीक लागल बन्सीसँ मारि लेलहुँ गरै गरै कबै सिङ्गही बोआरी जे अच्छा लागल सब मछली पोठहा रेहू जे बचबा मछलीसब आएल बहुत बढ़िआँ लागल हमसब मारै छी बन्सिओसँ मारि लेलहुँ जाल अइ हमरा पास बन्सी अइ जालोसँ मारि लेलहुँ जखन जे रुचि लागल तखन से लगेलहुँ खूब नीक लागैए दुइ टा टको कमा लै छी माछो बेचि लै छी कनि मनी लोकसब पिआरसँ लऽ जाइए तऽ दुइ टका दऽ दैए पिआरसँ हमसब अपन घर चला लै छी बहुत नीक लागैए माछो भातसब हमरासबके नीक लागैए माछ मारै छी